अॼुकल्ह जा माण्हू अ सिलवर जे बर्तन में रोटी था ठाहिनि जब जबकी पहिरीं जा माण्हू जेके थींदा हो पीतल जे बर्तन तांबे जा हूंदा हुया कांसे जा बर्तन थींदा हुया पहिरयों जा माण्हू त मिटी जे बर्तननुनि में बि रोटी ठाहींदा हुया ऐं अॼुकल्ह जा माण्हू कटलरी वग़ैरह जेका जे स्टील जा स्टील जा स्टील में था ठाहिनि सिलवर जे बर्तन में ठाहिनि जीअं अॼुकल्ह स्टील जी कढ़ायूं अची वियूं आहिनि स्टील जी केवियूं अची वियूं आहिनि अऊं स्टी सिलवर जी कढ़ाई अची वई आहे सिलवर जा फ्राइव आहे जिनि में चांहि वांहि ठहंदी आहे जबकी सिलवर सिहत जे लाइ ॾाढो ख़तरनाक थींदा आहिनि जीअं सिलवर में खानो ठाहे त बर्तन धीरे धीरे करे घिस घिसंदो वेंदो आहे ऐं उहो बर्तन घिसी करे सॼो सिलवर असांजे वेंदो अंदर वेंदो आहे त हो बीमारियूं फहिलाईंदो आहे जबकी पहिरीं जेके बर्तन थींदा हो हाइजनिक थींदा हाइजनिक मतिलबु हे हो बीमारियूं हुन सां उन्हनि में बीमारियूं न थींदियूं हुयूं असां जेके आहियूं मूंखे अञा बि पुराणे टाइप जा बर्तन ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जीअं कांच जी प्लेटूं थी वियूं ऐं चम्मच थी विया चम्मच त खैर स्टील जा ई हलंदा हुया तॾहिं बि और कांच जा बर्तन हलंदा हुया कांच जा ठाहिण में बि सुठा थींदा हुया ऐं खाइण कांच जे बर्तन में खाइण में ॾाढो मज़ो थींदो आहे हो उन खे जॾहिं साफ़ु कयो त साफ़ु बि आराम सां थी वेंदा आहिनि जॾहिं स्टील जा बर्तन थींदा आहिनि त हो सओ अछे तरीक़े सां न थींदा आहिनि हुन में कुझु न कुझु रहिजी वेंदो आहे तेलु जीअं चिपकिजी वेंदो आहे कांच जे बर्तन में तेलु न चिपकंदो आहे हुन खे हिकु बार साफ़ु कयो त साफ़ु थी वेंदा आहिनि जबकी स्टील जा बर्तन ॾाढा हो थींदा आहिनि छा चवंदा आहिनि हो साफ़ु न थींदा आहिनि स्टील जा बर्तन उन्हनि खे साफ़ु कयो त उन्हनि में वरी बि तेलु रहिजी वेंदो आहे हो निकिरंदो न आहे सही तरीक़े सां जबकी स्टील जा बर्तन एतिरा हो न थींदा आहिनि हैवी बि थींदा आहिनि उन्हनि खे खणण करण में अ दिक़त थींदी आहे स्टील जे बर्तन में जॾहिं खणणु असां व्यंजन बनाईंदा आहियूं त उन्हनि में चिपक चिपकिजी बि वेंदा आहिनि जली बि वेंदो आहे जबकी पहिरीं जेके बर्तन थींदा आहे तांबे जा कांसे जा उन्हनि में एतिरो असरु न थींदो हो बिल्कुलु घुली मिली वेंदा हुया तांबे में ठाहिण में हुन जो सवादु बि बिल्कुलु अलॻि थींदो हुयो और हाइजनिक बि थींदा हुया मतिलबु असांजी सिहत लाइ मतिलबु ॾाढा सुठा थींदा हुया ठीकु